ہماری علاقے میں بہت سی جگہیں ہیں جو گھومنے پھرنے کے لائق ہے اور بہت بہت اچھے اچھی جگہیں ہیں اور جہاں اچھا لگتا ہے دیکھنے میں اور جو ہیں ایک کڈیا ہے وہ بہت ہی گندی جگہ لگتا ہے اس کو اگر حکومت نے اچھا کر دیا تو اچھا لگے گا دیکھنے میں اس کو صاف صفائی کروا دیا حکومت نے تو اچھا لگے گا دیکھنے میں اور بہت سے لوگ جائیں گے وہاں اچھے اچھے سے مجے کریں گے اچھا لگے گا اور اور بھی اچھی اچھی جگہیں ہیں جو بہت گندا پڑا رہتا ہے ان کو حکومت اگر اچھا کرتے ہیں تو وہ اچھا لگے گا دیکھنے میں اور بہت سے لوگ وہاں جائیں گے اور اس کو اچھا لگے گا بہت سی جگہیں ہیں ایسی جو گندگیاں رہتی ہیں ان کو صفائی حکومت کو کروانی چاہیے لیکن حکومت اس پہ دھیان نہیں دیتی ہے لیکن ان کو دھیان دینا چاہیے اس چیز پر بہت سی گندگیاں ہوتی ہیں اور بہت سے گندگیاں اچھا نہیں لگتا ہے دیکھنے میں ان کو صفائی کروانا چاہیے حکومتوں کو کام کروانا چاہیے اور وہ جگہ اچھا سے بنوا دیا جائے تو آدمی وہاں جائیں گے بیٹھیں گے اچھے سے رہیں گے اور اچھے سے مزے کریں گے اچھا لگے گا لیکن یہ سب حکومت کو سوچنا چاہیے اور کرنا چاہیے حکومت یہ سب سوچیں اور کریں اور اسی میں اچھا لگے گا اور اچھا سے رہیں گے سب اچھا اور اچھا کام ہوگا